भैया हमको भैया नमस्ते हमको खाना चाहिए खूब बढ़िया से खाना बांध देना हमको बहुत दूर जाना है हमको दाल चावल पूड़ी सब्जी चाहे चाहना है चाहते हैं मैं बहुत अच्छे से बांधना कि हम बहुत दूर जा रहे हैं जना ठीक से रहे गर्म भी हल्का रहे एकदम ओइसन चिपचिपाहट न रहे सही से रहे खूब अच्छे से खा ले महक वहक कम रहता है पन्नी में थोड़ा थोड़ा बहुत ओइसन होइ जाता है खराब हो जाता है सही से रहना खाना बहुत अच्छा छा पैक करना कि सब्ज़ी अच्छा रहे पनीर पूड़ी पैक कर देना दाल चावल पैक कर देना और कुछ भी पैक कर देना ऐसे पैक कर दीजिए खूब अच्छे से हमको बहुत दूर जाना है ना जाएंगे तो वहाँ पर खाना भूख ऊख लगेगा तो खाएंगे हम थोड़ा बहुत अगर जब खराब हो जाएगा तो हम खा कैसे पाएंगे पैसे इतना लगेगा हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो हम कहाँ से देंगे हमको सही से ऊ कहना है न इसलिए हम बहुत बहुत लगे नहीं जा रहे हैं कि आप लगे के व्यवस्था कर देंगे बहुत दूर जा रहे हैं ये लगे काे हो गया तो हम कल ऐसे ही लेते जा जैसे आप पैक कर दीजिए कि ऐसे ही लेते जाऍं हमको बहुत ज़्यादा दूर जाना है न तो हमको दाल चावल ऐसे पैक करना टिफिन ओफिन में दे देना जैसे बह बह जाता है और पूड़ी पनीर में बहुत पानी नीचे से रस ही रहता है तो बह जाएगा तो हमको बहुत दूर जाना है इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छे से पैक करना हमको एकदम सही से रहे दस बीस दोस्त भी रहेंगे हमारे खा दो सौ दो सौ रुपिया बना देना बहुत पाँच सौ भर कर बना देना बहुत ज़्यादा दोस्त रहेंगे न हमारे साथ इसलिए बना देना सही से खाना बनाना जना हमार सब्ज़ी ज़्यादा तीखी ना रहे मसलही ओसलही न रहै जैसे बहुत लोग नहीं खा पाते हैं मसलही सब्जी बहुत लोग पेटे से मर जिहे रहते हैं गैस बना लेता है ज़्यादा मसाला खाते हैं तीत भी नही खा पाते हैं इसलिए ऐसा ओ और अच्छे से खाना बनाना नही तो कहर कहेंगे कि ये आप क्या ले आई हो इतना दस ज़्यादा दोस्त रहेंगे तो हमार बेइज्जती ताे होगा आपका भी होगा हमको ऐसे अच्छे से खाना बना के देना चाहिए हाँ चलो ठीक है हम बना बना रहे हैं आपो सही सही से पैक करना आप जितना पैसा लगेगा हमको बता देना हम आपको पैसा दे देंगे सही से हमारा खाना चाहिएगा हम सही खाना मिलना